जोंनि ओनसोलाव जागायनो हाथावना गोदान फालांगिरिया जाहैबाय माइ फालांगि लोगोसे गय फालांगि लोगोसे जोंनि ओनसोलाव जानाय गोबां बिदिनो गय फालांगि जोंनि ओनसोलाव बेफोर जायो आरो जोङो बेखौ गुबुननियाव बायनानै जोङो फानहरफिननो हायो बेफोरबायदिनो जोङो बेफार फालांगि खालामनानै न'खर सालायलांनो हायो बिदिनो जोङो गुबुनाव माइ बायनानै आरो गय बायनानै जोङो गुबुनाव हैनो हायो हैनाय जायो आरो हैनानै बिदिनो जों लाब खालामो जोङो न'खराव दैदेनो आरो गोदान फालांगि हिसाबै जोंनाव आबाद जेरै दा जुखाम गायदों आरो बिदिनो थुरमुज गायदों बेखौबो जोङो आबादारिनिफ्राय बायनानै जों गुबुनाव फालांगि खालामहैनो हायो जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि फालांगि खालामनो हानाय बेबस्था दं जोङो जों बिदिनो गुबुननिफ्राय लानानै जों गुबुनाव हैयो जों इदिनो कुइन्टेल हिसाबै गय बायनानै कुइन्टेलैनो जोङो हैयो आरो बेयाव जोङो लाबा लाब जायो बिदिनो आरो माइनि बोथोराव माइखौ जोङो बायथुमो बायथुमनानै जोङो बिदिनो हप्तायाव खनसे माब्लाबा खननै जों गुबुननो फानहरफिनो बेव जोङो लाब जायो आरो गयनि सिजोनाव जों गय बायनानै गुबुनाव फानहरो थिख बिदिनो जोङो फालांगि खालामो आरो बिदिनो जोङो जि मोनो ओनसोलाव जायखौ जोङो आबादारिफोरनिफ्राय बायनानै जों गुबुनाव फानहरफिननाय जे सुबिदा मोनो जों बेखौनो लानानैनो जों फालांगि खालामो गोबां समाव गोबां समजों लोगोसे जोङो

बेफार फालांगि जों मावो बे बेफार फालांगि मावनानैनो जोंनि न'खरफोरखौ जों दैदेनलांनो गोनां जायो आरो जोङो गुबुनाव जोंनि रांखान्थिनि थाखाय गोबां गोबां फालांगिजों जोङो दैदेनलांनो गोनां जायो थिख बिदिनो माइनि समाव माइ बेसरनि समाव बेसर आरो थुरमुजनि समाव अवाटारमेलननि समाव अवाटारमेलन आरो माइनि समाव माइ आरो गयनि समाव गय बिदिनो गोबां जि हायो जोङो बेफार फालांगिखौ जों खालामो दा दायो जोङो जोंनि ओनसोलाव गय दङ दा जों बे गयखौ बायस'यो आरो जोङो बागान हिसाबै बायो बायनानै जोङो गुबुन गिदिर फालांगिफोरनो जोङो फिन फानहरफिनो जोङो बेयाव जों गोबां लाबालाब खालामनो हायो बिदिनो जोङो खालामनाय जायो दा बिदिनो दायो खिथि खालामग्राफोरनिफ्राय जे आबाद जों आबादनि सायावनो जों लोब्बा लानानै जोङो जोंनि बिसेसकै बिजनेस जों बेखो जेब्लायबो खर' दैखांबाय थायो आरो जोङो बेखौ लानानैनो जोङो न'खर दैदेनलांबाय थायो दा बर्थमान जोंनि ओनसोलाव गय सोलिगासिनो दङ आरो बिनि उनाव जोङो गयनि उनाव बिदिनो जों गुबुन गुबुन जोंनि ओनसोलाव जि बिथिं दङ बेखौ लानानै जोङो बिजनेसाव जोङो मावलांबाय थायो